कटनीअ ज़िले में असां ॾाढे रीती रिवाज़नि ऐं सुठे सां ॾिणु मल्हाईंदा आहियूं जीअं पहिरियों शिवरात्रि शंकर भॻवान ऐं पार्वतीअ जी उन ॾींहुं शादी थी हुई असां एॾे सुठे सां मल्हाईंदा आहियूं सुबुह जो उथी सनानु पाणियूं करे मंदरनि ते वेंदा आहियूं ऐं उन में पाण ज लोटे में पाणी खणी वेंदा आहियूं उन में खीरु विझंदा आहियूं ऐं ॾाढा वॾा वॾा भंडारा थींदा आहिनि उते वञी उन ते पाणी चाढ़े शिव शंकर भॻवान ते हर मंदर में एॾा प्रसाद ॾींदा आहियूं एॾा ॾींदा आहिनि जो असां पंहिंजो उतां ई मतिलबु घर में चुल्ह न ॿारींदा आहियूं असांजो उन्हनि प्रसादनि मां भंडारनि मां ई खाई पी अची करे पेट भरिजी वेंदो आहे उन खां पोइ थी अचे होली होलीअ में पहिले ई असांखे ॿार एॾो तंग कंदा आहिनि ॿ टे ॾींहं पहिरियों ई रंग पिचकारियूं घीअर मिठा संबोसा पहिले छोकिरियुनि खे बि मोकिलियो घर जे लाइ असांजा मर्द वठी अचनि ऐं ॾाढे सुठे सां पहिरों इहो छा पाइप चालू करे रंग गुलाल हिकु ॿिए जे घर वञी हिकु ॿिए सां गॾु वेही करे कंदा आहियूं हिन खां पोइ होलीअ खां पोइ थधिड़ी थधिड़ी त एॾो ॾाढो सुठो आहे हिकु ॾींहुं पहिरियों ई लोला कोकियूं जेको तरिजी करे पंहिंजे हिसाब सां सेव पूरी दही बडा इहे सभु तरे रखंदा आहियूं पोइ ॿिए ॾींहं ते सनानु पाणी करे दरिया ते वञी पूॼा करे ब्राह्मनीअ वटि वेंदा आहियूं ब्राह्मणीअ वटि वञूं उते पूॼा करे सुठे सां अची सुबुहु उथी पहिरियों इन न्याणीअ खे ॾींदासीं ब्राह्मणीअ वटि खणी वेंदासीं पोइ पाण में पूरो परिवार वेही करे गॾिजी खाईंदा आहियूं ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां उन ॾींहुं अग्नि न ॿारींदा आहियूं रा राति जो ई उन खे तिलक विलक हणी अग्निअ खे पोइ कुझु बि मना बंदि करे छॾींदा आहियूं पोइ उहा ॿिए ॾींहुं ते ॿारींदा आहियूं उन खां पोइ थो अचे ॾियारी ॾियारी त एॾी वॾो त्योहार आहे एॾो सुठो आहे जो ईअं फटाका पहिले ई उन खां पहिरियूं महिनो महिनो रंगु दरनि खे दरनि खे भितीयुनि खे पुटी ऐं उन खां पहिले ई असां ॾीया ॿारनि चालू करे छॾींदा आहियूं ॿार त एॾो तंग कंदा आहिनि फटाका अलाए त घणा वठी ईंदा आहिनि त उन मां बि न थियनि वरी ॿिए ॾींहं ते ख़तम थी वञनि त टे ॾींहं लगातार उन्हनि खे फटाका वठी ॾींदा आहियूं सुठे सां मां मल्हाईंदा आहियूं मिठाइयूं ॾिया ॿारियूं घरु घरु हिक ॿिए जे घरु वञूं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे न नवा कपिड़ा पाण वठूं ॿारनि खे वठी ॾियूं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उन